मूंखे बचपन सां ई तेज़ गति सां तेज़ तेज़ हलण जो ॾाढो शौक़ु आहे भॻण जो भॻण जो बि मां ॾाढो शौक़ीन रहियो आहियां दौड़ धूप जो प्रतियोगिताऊं में मां अक्सरि भाग वठंदो हुउमि हुन में तमामु इनाम खटी खटी करे मां ईंदो हुउमि परिवार में असां जॾहिं मां इनाम खटी करे घरु ईंदो हुउमि त मुंहिंजो परिवार मुंहिंजो माता पिता मूंखे ॾाढो प्रोत्साहित कंदा हुआ कं कंद कंदा हुआ मां भॻण भाग दौड़ में भाग वठण लाइ अक्सरि वेंदो हुउमि स्कूल हुजे या कॉलेज हुजे या हाणे मां रिटायर थी वियो आहियां त बि जॾहिं मूंखे ब भाग दौड़ में हिसो वठिणो हूंदो आहे त मां ज़रूर वठंदो आहियां भ भाग दौड़ करण सां मुंहिंजे शरीर ते पोज़िटिव इफ़ेक्ट ईंदो आहे मुंहिंजो शरीर स्वस्थ रहंदो आहे शरीर हाथ पांव मुंहिंजा खुलिया रहंदा आहिनि जंहिंसां मूंखे ॾाढो सुठो महिसूसु थींदो आहे क्रिकेट भाग दौड़ मां डेली मॉर्निंग वॉक ते वेंदो आहियां ऐं मॉर्निंग वॉक में तेज़ गति सां तेज़ गति सां वॉक कंदो आहियां हीउ मुंहिंजो ज़िन्दगी जो सभु ॾाढो सुठो अनुभव आहे की मां तेज़ गति सां हलण सां मां दिलि और दिमाग़ जो आहे स्वस्थ रहंदो आहे भाग दौड़ असांजे जीवन जो आवश्यक थियणु खपे